हमारा क्षेत्र में रोज़गार निर्यात पर्यटन बिक्री एवं संग्रहालय द्वारा जो भी योगदान है हम लोगों को करनी चाहिए यहाँ जो भी शिल्पकार हैं या प्रदर्शनियाँ जो भी होती हैं वे हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती हैं जहां हम लोग नहीं जा पाते हैं रह गई बात निर्यात की पर्यटन स्थल नहीं हैं रोज़गार बहुत कम हैं निर्यात में हमारे यहाँ जैसे कुम्हार बर्तन की मिट्टी बनाते हैं रोज़गार में ग्रील पेंटिंग एवं प्रदर्शनी करने वाले जो भी पूरे क्षेत्र में कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन कर हम लोग अलग अलग जा के प्रदर्शन कर सकते हैं जिस कारण से उनका रोज़गार बढ़ेगा कला और शिल्प क्षेत्र यहाँ से कुछ दूरी पर है यहाँ प्रदर्शनियाँ होती हैं पूसा इनवर्सिटी में यहाँ से अन्य अन्य जगह के लोग वहाँ उपस्थित हो के उनके कला को देखते हैं शिल्प शिल्प को देखते हैं और बिक्री कर प्रदर्शनियाँ करते हैं इस योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक विकास और प्रगति में हम लोगों का सम्पूर्ण योगदान रहता है हम लोग जो भी सुझाव हो वह सही तरीके से निर्यात कर के उन लोगों को रोज़गार देना उचित समझते हैं उन्हें अपने कामगारों को खड़ी कर के वे बिक्रियाँ करते हैं